जेन्ना हांव नवें चित्र काडटां तेन्ना हांव पयलीं एक कोरो कागद घेता त्या कोऱ्या कागदार हांव पेन्सिलेन लायव ड्रॉईंग काडटा आनी लायव ड्रॉईंग जावन मागीर हांव कलर कर रंग भरपाक सुरवात करता रंग भरून जातकच मागीर हांव वर्नीश लायता वर्नीश फाय चित्रांक आमगेल्या बरें दिसपाक मदत कर करता जेन्ना हांव गुजरात ती लिप्पन कला करतां तेन्ना हांव पयलीं एका कार्डबोर्डार पेन्सिलेन चित्र काडटा मागीर ताचेर हांव चिकट मातयेन आकार दितां आनी आकार दिवन जातगीर तांकां हांव चोवीस वरां सुकपाक दवरता चोवीस वरां सुकून जातकच मागीर हांव तांकां एक बेज पेंट मारता ताच्या मागीर हांव रंग भरपाक लागतां रंग भरून जातकच मागीर हांव तांकां सुकपा दवरता आनी ताच्या मागीर हांव टिपकें मारता आनी आरश्यांचे आकार लायता अशें हांव म्हगेलें एक नवें चित्र तयार करता